सिंधीयुनि जा खाधा कहिड़ा ऐं छा ठाहिणु तव्हांखे सुठो ज़्यादाह लॻंदो आहे सिंधी खाधे में चङियूं ऐं श शयूं आहिनि ईअं त रोटियुनि में असां अलॻि अलॻि ॾाढी भाॼियूं ठाहींदा आहियूं जीअं सेल भाॼी टिकियुनि जी भाॼी हर कंहिंखें वणंदी आहे शयुनि में मिठाइण में मुठिया सतपुड़ा सभु कोई खाईंदो आहे इन जे अलावा बि ॾाढियूं शयूं आहिनि जेकी दाल पकवान आइटमनि में त खाइनि दाल पकवान था खाइनि सयूं त खाइनि लेकिन मूंखे मुठिया सभिनी खां सुठा लॻंदा आहिनि ठाहिणु जेके मां ठाहींदी आहियां ऐं मूंखे वणंदा बि आहिनि मां सुठे सां ठाहींदी आहियां भई मुठियनि जो छा आहे अटो बि हुओ करे बढ़िया तरे करे पोइ करे तरींदी आहियां मिक्सर में पीसे करे उन खे वरी खणो थदो करे मिक्सर में पीसे वरी मिलाए ठंड खंड पीसे उन में विझी सॼा बंधी उन खे वरी मिलाईंदी आहियां उन में ड्राईफ्रूट सॼो विझे ऐं काजू बादाम इहे बि विझी करे सुठे सां वरी मोइण चङो विझी उन खे बधी करे ऐं ॾींदी आहियां घरु वारा चङा बढ़िया सुठे सां ख़ुशि थींदा आहिनि इन जे अलावा बि मां टिकियूं सिंधियूं आइटम सभिनी खे वणंदो आहे भाॼियुनि में बि चङियूं आहिनि उहो बि ॾाढो कुझु ठाहींदी आहियां जंहिंखे कढ़ी चांवर सिंधियुनि जा दाल चांवर हर कोई पसंदि कंदो आहे सभिनी खे वणंदा आहिनि